ऑर्गनाईज़ींग बॉडी खिलाड़ियो और दर्शकनि जे विच में हिकु इलाही बहितरु तरीक़े सां कमु कंदी आहे उहा पहिरियों त टिकेटां ॾिंदी आहे टॉकन वाईस सभिनीनि जी हिकु लाइन वाईस एंट्री कराईंदी आहे कोई लड़ाई झॻिड़े जो कोई अगरि अंदेशो थींदो आहे त उस ते बॉडी पुलीस जा कर्मी हूंदा आहिनि सुरक्षाकर्मी जे इलाही तरीक़े सां उन्हनि खे एंट्री बि कराईंदा आहिनि विहाईंदा बि आहिनि ऐं कोई दिक़त परेशानी न थींदी आहे उते